हाँ चुनाव के दौरान हमें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है सर्वप्रथम जब हम चुनाव के लिए अपनी पर्ची को लेते हैं तो वह तो आसानी से मिल जाती है लेकिन पर्ची के बाद में सर्व सर्वाधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जब हम चुनाव के दौरान वोटिंग करने के लिए लाइन में लगते हैं तो वो लाइन इतनी लम्बी होती है की उसमें हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उस लाइन में धक्का मुक्की होती है धक्का मुक्की के चलते दंगे भी हो जाते हैं जिनसे कि हमें बहुत नुकसान झेलना पड़ता है